आङो मैथा अमाखौ बांसिन संनो मोजां मोनो मानोना मैथा अमाया थाब मोनो मैथाया थाब गेब्लेयो अमाखौ फार्स्टाव एवबाय एवनानै दोनबाय दोननानै मैथाखौ एवफ्रामग्रोबाय ओमफ्राय दै होनानै अमाखौ होसनबाय बेनि उनाव गोदौ होबाय गोदौनानै बायदिसिना जिरा होबाय मस्ला बिदि होनानै सामब्राम गुफुर होनानै उनावहाय साखिबाय आरो संख्रि नांबा खांबाय ओमफ्राय बिनि थाखायनो आं संनो मोजां मोनो आरो मैथा अमाखौ दसेनो मोनो जानोबो गोथाव मैथाखौ गोखै नालाय गोथाव मोनो